तऽ रौदी भऽ जाय छै तऽ हमरासभकऽ तऽ गाममे से बोरिंगसँ पटायकऽ गरमा धान रोपय जाइत छथि सभ जे गरमा धान तीन महिनामऽ कटिओ जाइत छै तकर बाद मौसम यदि फ्रेश रहल एहिसँ पहिने माघ फागुन सभके टाइममे तऽ मूँग मकै रौदीके टाइममे तऽ इएह होयत छै मूँग मकै ईसभ भेल फेरो पानीबला अखन सभके टाइममे अगस्त सभके टाइममे धान रोपनी मौसम यदि पानीबला भए गेल तऽ धान बढिआँ जेकाँ भए जाय छै हमरासभकऽ तऽ हमरा सभकऽ धान दू बेर भए जायत छै आ मौसम खराप भेलाके बाद आ नहि जँ नीक रहल तऽ मूँग मकै मकै तऽ दू टाइममे भए जायत छै हमरासभकऽ बढिआँसँ यदि रौदीके टाइम रहल तऽ मकै दू बेर भए गेल आ बढ़िआँ जे रहैत छै खेतीके सुविधा इएह रहैत छै जे धानो हमरा सभकऽ फसल बढिआँ जेकाँ भए जायत छै गहुँम मूँगसँ पहिने गहुँम भए गेल गहुँममे पानि पटायकऽ भेल बढिआँ जेकाँ भए गेल गहुँम रौदके टाइममऽ